जी हाँ हमारे गाँव के स्कूल में अच्छा शौचालय पीने का पानी किताबें डेस्क और बैंच और भोजन की सुविधा उपलब्ध है फिर भी कुछ सुधार की आवश्यकता है जैसे बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड होना चाहिए स्मार्ट क्लास होनी चाहिए बच्चों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए एक अच्छा प्ले ग्राउंड चाहिए और सबसे बढ़िया अच्छे शिक्षक हों शिक्षित शिक्षक होना चाहिए जिससे बच्चों की शिक्षा को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सके